हँ सब्जी बेचै छियै केना बेचै छियै कथी कथी सब्जीमे हइ

केना भिण्डी दै छियै आओर परबल केना किलो हइ परबल केना किलो हइ कम तऽ कम नहि कऽ देबै परबल के दाम कनी कम कऽ दिऔ आ भिण्डीके केना कऽ दै छियै तऽ भिण्डी कनी कऽ दिऔ करैला केना दै छियै हँ करैलाके दाम कनी कम कऽ दिऔ तऽ करैला केना छै बहुते दाम कहै छियै बहुते दाम कहै छियै हमरा सजमनिओ लैके छै नहि कनी कम कऽ दिऔ नहि परवल लैके छलै ने ओहिमे झञ्झटो छियै की सोहिजनो रखै छियै अच्छे ई हमरा दू किलो लैके छलै लेबै कम कऽ दिऔ लऽ लेब आ हँ हँ छै ओ कठहरो बेचै छियै हँ हँ केना कठहर बेचै छियै बीस रुपए किलो आओर कठहर पन्द्रह रुपए किलो दिऔ ने पन्द्रह रुपए किलो देबै कठहर हॅं आबै छी तऽ बोड़ो लेबै भिण्डिओ लऽ लेबै सैजमनिओ लैके छै आरो फलो रखै छियै आओ केलो लैके छलै ने ठीक छै आम कोना बेचै छियै ठीक छै राखै छी